आंनि हारिमुनि गाहाय बिसाफ्रा जाबाय जोंनि आइजो माहारिया दख'ना फास्रा लायो आरो मोदोमाव ब्लाउस गानो बेनि उनाव हौवाफोरा गामसा गानो आर'नाइबो लायो आरो खामानि मावनाय समाव जोंहा बेलेक रोखोमै आर'नाइखौ लायो हमना ला खामानि मावनाय समाव खर'आव खाफ्रानानै खामानिखौ मावो एबा जान्जियावबो खानानै खामानि मावो बे समाव गामसाखौबो लेंथि थेबनाय होनो बेखौ उनजों लाबोनानै लेंथि थेबो बेबायदिनो धोरोम सिबिनाय समावबो लेंथि थेबनानै मावो आरो सोरखौबा खुलुमनायफोरावबो लेंथि थेबनानै खुलुमो थिग बेबायदिनो सोरखौबा मान होनाय समाव आर'नाइखौ गोदोनायाव सोनानै होयो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आरो जों ओरैनो गान्नाय जोमनायखौ सोलायनाय नुनो मोन्दों बांसिनानो फुजा फोरबो बैसागुफोरावल' जोङो आर'नाइ लानाय नुनो मोनसै आरो ओरैनो थानाय समावथ' बेखौ बाहायानो ओरैनो थानाय समाव लंपेनफोर गानानै थायो हाब पेनफोर गानानै थायो हिन्जावफोरनि बेलायावबो बांसिनानो न'आव थानाय समाव दख'नाखौ गाना सोरबा सोरबा बेलेक चुइजार प्रेजार बेलेक गानो आरो थिग बेबायदिनो जोंनि हारिमुफोर गोबां दङ बेखौ नागारबोनो हमगासिनो हमना ला बे जोंनि हारिमुफोरखौ थेक्न'ल'जिया रिप्लेस खालामदों जेरै सिगां नांगोलजों हालेवोमोन नाथाय दा नांगोलजों हालेवनायखौ नुनो मोनला बेयो खस्थ'आबो बांसिन आरो समखौबो गोबां लायो नालाय बेखौ ट्रेक्टरा फैनानै रिप्लेस खालामबाय थिग बेबायदिनो हारिमुजों लोगोसे जोङो सिगांनि हारिमुखौ जोङो लाखिनो ओरैनो दोरोङारि हारिमुफोरखौ लाखिनो हानाया गोब्राब